देखिऔ हमरा घरलग अगर सोचै छिए कोनो दोकान नजदीकमे पास पड़ोसमे भै जएतै तऽ आओर बहुत अच्छावला बात छै हम सोचै छिए अगर कपड़ाके दोकान भै जाए तऽ ओ भी ठीक छै अगर ऑनलाइन दोकान खुलि जाइ कोनो कोनो कम कम कम्प्यूटरवला तऽ ओ ठीक छै अगर खाद बीजके दोकान भै जाए आसपासमे बगलमे तऽ ओ भी ठीक छै सुविधा हेतै हमरा आओरके आओर सोचै छिए एहन कोनो मनिहारीके दोकान भै जाए तऽ ओहो भी ठीक छै किएकि जे जगह हम छी ने तऽ छोट मोट किराना दोकान छै आओर कोनो ढङ्गके दोकान जादा पूँजीवला नहि छै तऽ सोचै छिए कोनो दोकान दौरी ओहिठाम भै जएतै ने तऽ ठीक रहतै चाहे आओर कोनो चीज खुलि जाए चाहे साइकिलके दोकान खुलि जाए गैरेज चाहे मोटरसाइकिलके गैरेज खुलि जाए तऽ ओहो ठीक छै हमरो आओरके बाल बच्चा ओहिमे काम करतै